हँ हँ पाबनि होइया अहाँकेँ कातिकमे कातिकमे खरना कोना कएल जाइ छै खरना जे छै से बढ़िऑं सँ नीप पोति कऽ अंगनामे उखरि समाठके धोय कऽ धान कुटै छियै धानके कुटि कऽ ओकरा फेर जे छै से दूध आनै छियै दूध आनि कऽ खीर बनबै औंटै छियै खीर बनबै छियै नवेद जाय गो डाली रहै छै ताए गो नवेद दै छियै नवेद लगेलाक बाद अपना अथी करै छियै खरना करै छियै खरना के बाद बाल बच्चा के बजेलहुॅं प्रणाम करै लऽ भोरका अर्घ्य दिना छठि होइ छै गीतनाद होइ छै हाथ उठबै छै धियापुता सब अर्घ्य दै छै इएह सब होइ छै बनै छै खजूर बनै छै डाली पर टाब होइ छै नेबो होइ छै केतारी होइ छै केरा होइ छै जतेक दै के होइया सेब संतोला अंगूर ई सब होइ छै इएह सब हँ सब धियापुता हँ सब धियापुता लए कऽ गेल सब सबगोटे गेल जे रहल घरके परिवार सबटा गेल हँ चढ़ै छै हँ परमेश्वरीके चढ़ै छै ओतऽ सँ एला के बाद धियापुताके अपन ओतय सँ दियौ धियापुता सब कानऽ लागबे करै छै ने ओते नीक अपन खाय लए घर पर आएल तऽ खायल पीलक अनकर जेना वएह हाथ उठै छै ओहि दिना तऽ किछो नहि होइ छै हाथ उठै छै डाली उठै छै उठलाक बाद सब किछु बान्है छै आ चलि आबै छै भोरका अर्घ्य दिना तऽ कहबे तऽ कएलहुॅं भोरका अर्घ्य दिना डाली लए कऽ जाइ छै पसारै छै हाथ उठबै छै गीतनाद होइ छै हाथ उठबै छै हाथ उठेलाक बाद जे छै धियोपुतोके अर्घ्य दियाबै छै अर्घ्य दियेलाक बाद प्रणाम करै छै प्रणाम केलाक बाद घर पर आयल घर अयलाक बाद खेलक पीलक भए गेलै हँ हँ इएह सब होइ छै गोर तोर लागै छै सबटा धियापुता सब हँ बाल बच्चा सब गोर लागलक जे हाथ उठेलक तकरा खजूर पुरिकिया बाल बच्चाकेँ देलक खाय लए हँ हँ तऽ अहिना पाबनि अहूँ सब करब हँ हँ तऽ सबटा बुझाए तऽ देबे सबटा बुझाए देलहुॅं बुझि गेलियै ने आब अहिना पाबनि होइ छै अपना सबके एहिना करब हँ तऽ एहिना होइ छै एहिना सब हँ बाहर के लोक कए ने गेलै ओते एहिना सब गोटे कए एलै यऽ पुरखा सब तऽ तैं बुझलियै तऽ हमहूँ